पूर्णियामे अस्पताल नया आइ सी यू हॉस्पिटल खुलल छै जेकि प्राइवेट भी अस्पताल खुलल छै चिकित्सा बेबस्थासब बहुत अच्छा छै लेकिन पहिले तऽ एतऽ नहि रहै बेबस्था जेनाकि दू हजार पन्द्रहसँ पहले चिकित्साके बेबस्था बहुत खराब रहै नहि गाँवमे डॉक्टर बैठे रहै नहि कोइ हॉस्पिटल रहै आओर नहि दोकान रहै दूर दूरके बहुत आबै रहै कुछ भी चिकित आँ किछु भी स्वास्थ्यके तबियत खराब होइके कारण जकरासँ कि अधे रास्तामे मृत्यु होइ जाइ रहै जेकि चिकित्साके नहि मिलैके कारण डॉक्टर पहुँचिए नहि सकै रहै गाँवमे किछु इधर कारण भी रहै रोड खराब रहै अस्पतालके आबऽ तऽ दू हजार पन्द्रहके बाद ठीक भेल छै जे जेना आइ सी यू छै एकर आर के शर्माके भी छै लाइन बाजारमे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खुलल छै जाहिमे पूरा आइ सी आओर कम से भी अइलऽ छै नया